हँ हम अनुपम सिंह बोल रहल छी हमरा हमरा पूछ हमरा पूछना रहै की हमर बात ई बाल्मीकि टाइगर रिजर्वेशनसँ भए रहल छै

हँ तऽ हम वहाँ पर हम वहाँ पर हम वहाँ पर हँ हँ हम वहाँपर घुमएके विचार बनेलिऐ हंँ तऽ हमरा पूछनाइ रहै कि वहाँके लोकेशन कथि वहाँके लोकेशन कथि भेलै

ओ चम्पारण डिस्ट्रिक्टमे आ वहाँ हँ हँ ओ चम्पारण डिस्ट्रिक्टमे पड़ैत छै तऽ वहाँ पर जाइले कोनो साधन वहाँपर डायरेक्ट हमरा ऑटो ऊटो जेना हम बुक करबै तऽ हमरा छोड़ि देतै कि कोनो हमरा पैदल जाइके रस्ता छै हूँ हूँ हूँ ओ तऽ वहाँ वहाँ हँ

हूँ हूँ वहाँ वहाँके वहाँके वातावरण आ मौसम केहन छै हेलो

हूँ

ओ तऽ वहाँपे रुकएके वहाँपे रुकएके साधन बढ़िआँ छै होटल सब रेस्टुरेन्ट छै खाना खाएके रेस्टोरेन्ट होटल रुकए खातिर जेना हम तीन चारि दिन रुकी सकी तऽ

ओ हूँ आ ओ चीज हँ हँ वहाँ हूँ वहाँके कितना कितना एकड़मे फैलल छै पुराके ओ रिजर्वेशन

ओ ओ आ वहाँपे हँ उन्नैस सौ अठसठिमे वहाँपे हम कितना तरहके देखि सकै छिऐ नजारा